गोंयांत वेगवेगळ्या धर्माचे आनी जातीचे लोक रावतात धर्म म्हणजे हिंदू मुस्लीम ख्रिश्चन सीक जैन बुद्दीजम अशे आसा आनी आनी जाती म्हणजे गावडी कुणबी वेळीप माले शेट गांवकर हे आसा गोंयांत आनी गोंयान देवळां खूब आसा ती म्हणजे महालसा म्हाड्डोळा कामाक्षी शिरोड्या शांतादुर्गा कवळ्या नागेशी नागेश नागेशी मंगेश मंगेशी आनी महादेवाचें एक फेमस देवूळ आसा तांबड्यासुर्ला तशेंच करून हांगसर गोंयान खूब चर्ची आसा चड फामाद चर्ची ओल्ड गोवा आसा ते म्हणजे बॉम जीजस मेरी इमे मेरी मेक्युलेट मेरी इमेक्युलेट ते आसा आनी एक बाणावली आसा सेंट जुवांव चर्च म्हुणून तशें एक फामाद फोण्या एक हें आसा मस्जीद आसा आनी आमी हे सगले परबे सगले एका एकामेका कडेच करतात